में प्हाड़ जन्नां उद्धर बड़ा मजा आंदा प्हाड़ें ठंडे ठंडा मौसम ठंडे ठंडे लाका प्हाड़ें च बोह्त नजारा ऐ बर्फ पेदी बर्फा उप्पर घूमना फिरना मजे लैने बोह्त मजा ठंडा ठंडा पानी निकलदा प्हाड़ें चा पानी कन्नै न्हाना न्हाने दा बोह्त मजा आंदा न्हाने प्हाड़ें दे पानी कन्नै होर उप्परों ठंडी ठंडी हवा चलदी सकून मिलदा पूरा प्हाड़ें च बड्डी बड्डी प्हाड़ियां दिक्खी दिक्खी डर बी बड़ा लगदा कुछ ते सैल्ले प्हाड़ ते बिच्च बिच्च ते नंगे प्हाड़ बिलकुल उं'दे उप्पर चढ़ियै थल्लै दिक्खना होऐ बड़ा डर लगदा दूर दूर दे लाके लभदे कन्नै बड्डे बड्डे प्हाड़ उप्पर चढ़ियै इक जगह में गेआ बै प्हाड़ जोड़ें आह्ली माता उद्धर इक उद्धर इक जगह गेआ बड़ा मजा आया उद्धर रातीं उद्धर ही रेह् असी सवेरै इन्नी ठंड कि असी बड़े ठंडोई गे असी ना साढ़े कोल रजाई ना कंबल बड़ा बुरा हाल होएआ साढ़ा पर असें हिम्मत निं हारी बोह्त ही मजा लेआ प्हाड़ें च जुल्लै गड्डियां चलदियां प्हाड़ें च डर लगदा थल्लै दिक्खियै कि गेई गड्डी थल्ले

पर नजारा बड़ा आंदा ऐ